क्या मेरी बात ओला के दफ्तर से हो रही है हाँ मैंने वहाँ से गाड़ी बुक की थी हाँ तो वो गा वो गाड़ी तो आ गई है लेकिन उसमें गंदगी बहुत है हाँ और उसमें जो ड्राइवर था उसने भी मास्क नहीं पहना था आपको पता है ये अ कोरोना की बीमारी चल रही है इस समय हाँ तो मैंने उनको बोला कि आप मास्क पहनिए हाँ और अ उसमें गाड़ी में सीटें और नीचे फर्श इतना गंदा था बहुत ज्यादा गंदा था मैंने उनको बोलिए बोला इसको साफ करवाइए फिर गंदा तो बेकार है कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा गंदी चीजों पर बैठना नहीं चाहेगा तो आप इसको साफ करवाइए तो ड्राइवर बोला की ठीक है लेकिन अ मेरी अ आपके यहाँ से शिकायत है कि ऐसी गंदगी वाली गाड़ियाँ मत भेजा कीजिए क्योंकि ऐसे आपकी जो सेवा है वो खराब होती है है ना तो मैं चाहती हूँ कि उसको साफ करवा कर भेजिए आप हाँ तभी हम उसको उपयोग कर पाएँगे हाँ जी ठीक है